आमच्या राज्यांतली येरादारी बस सेवा बरी आसा खूब कोविडाच्या काळांत मात ताचो लोकांक त्रास जाल्लो कित्याक बसी बी सगळें बंद जाल्ल्यो पूण आतां गोंय सरकारान परत सगळ्यो बस सेवा सुरू केल्ली आसात लोक लोकांकूय तातूंत भोंवपाक आवडटा निवळ आसतात तशेंच सुरक्षीत आसतात आनी लोकांक परवडपीय आसतात बट कांय वेळार लोकूच ते स्वच्छ दवरनात तातूंत चिखोल करतात थुकतात आनी सुरक्षेचो प्रस्न म्हणल्यार एकएकदां सुरक्षाचे प्रोबल्मस बसींनी येतात आनी ही जर सुदारणां करपाक जाय जाल्यार लोकांकूच फुडें सरपाक जाय लोकान आयज गाडयो निवळ करपाक जाय लास्टाक ही सगळी जी सुविधा आसता ती आमच्या सगळ्या लोकां खातीरूच आसता तशेंच सुरक्षा हो सुद्दां एक मुखेल प्रस्न आसा लोकांनी समजुपाक जाय